कोंकणी ही एक अशी भाशा आसा जी फक्त गोंयकारूच उलोवंक शकता कोंकणी ही एक्चुअल अशी कोंकणी कोण अशी उलयना कोंकणी शब्दान सुद्दा आमी इंग अंग्रेजी इंग्र इंग्लीश यूज करता आतां वेग वेगळ्या गोंयानूत सपोज आमी पळोवपाक गेले आल्या वेग वेगळ्या जाग्यांचेर वेग वेगळ्या तरेची कोंकणी उलयतात लोक आतां पेडणे गेलो जाल्या तेंची एक कोंकणी आसा ते अशे उलयतात खंय गेल्लला ता कांय करतालां तशेंच पणजे सपोज आमी धल्ली ते पणजे वेगळ्या तरेन उलयता आमी आतां हांव कसो उलयता हांव पणजे रावतां असो उलयता तशेंच मडगांव धर वास्को धर वेग वेगळ्या जाग्यांचेर वेग वेगळ्या तरेन लोग उलयता हिंदू एक तरेन उलयता क्रिश्चन एक तरेन उलयता क्रिश्चन एक तरेन उलयता मुस्लीम दुसरे तरेन उलयता सो हे वेग वेगळ्या धर्माचे लोक सुद्दां वेग वेगळ्या तरेन कोंकणी भाशा उलयता

तशेंस तालुका आसा आमचे हितून ते तालुका वायज सुद्दां लोक डिफरण डिफरण भाशेन उलयता

कोंकणी एक अशी भाशा आसा जी खूब लायक वेग लोक उलयतना सुद्दां वेग वेगळ्या हितून उलयता हालचाली करून उलयता